हम गाँव की जैसे कि उसमें झगड़ा होती है गाँव में सब छोटे बड़े लोग रहते हैं कोई आपस में वाद विवाद हो जाता है तो गाँव के मुखिया भाई सरपंच अब ऐसे तो हम झगड़ा होता ही नहीं है अब तो बहुत सा ऐसी समस्या हो गई है जो कि झगड़ा होने का आपस में विवाद भाई भाई का नहीं हो रहे हैं बाप बेटा का नहीं है बेटा बाप का नहीं हो रहा है तो पर भी बेटी बाप में झगड़ा होती है तो ऐसी कोई मानिंद आदमी जैसे गाँव घर में सरपंच और मुखिया रहते हैं कोई रहता है वो अब आदमी को बुला लेते हैं इसी तरह से समझा जाता है कि समय की की अथवा करें समझा के बुझाकर के मान जाएँ तब लेकिन समझ लेंगे हाँ गाँव में कोई भी बात हो जाता है हमसे भी होता है छोटे बड़े हो जाते हैं ऐसे गाँव में मुखिया मुखिया के चलते अपना सुलझाव करते धरते रहते हैं लेकिन ऐसा है कि अब का गाँव तो बहुत समस्या की बात है मतलब छोटी छोटी बात लेकर के गाँव में तमाशा हो जाता है तो समझाया बुझाया करते हैं हम लोग अब वही में कोई मान जाता है नहीं मानता है तो जैसे कि गाँव में व गाँव में नहीं थाने पर जाते हैं तो पुलिस वुलिस समझा देती है तो समझ लेते हैं इसी तरह से मान लीजिए कि अथवा सौ नहीं करते हैं इसलिए हम क्या कहें हम ज़्यादा करके बात नहीं कर पाते हैं लेकिन अब